गरमियें च अस घुम्मने फिरने गी जन्ने आं अस सिरीनगर जन्ने आं पत्तनीटाप जन्ने आं बड़ा अच्छा लगदा ठंडा ठंडा मौसम होंदा बड़ी जादै मज़ा आंदा उद्धर ते मेरे हसबैंड बी उद्धर ई ड्यूटी करदे उद्धर जन्ने आं घुम्मने फिरने गी शैल घुम्मी फिरियै पूरा मज़े लैंदे बच्चे बी आपें सारे बड़ी मज़ा कन्नै पत्तनीटाप ते सिरीनगर इन्ना ठंडा मौसम ऐ गरमी दे दिनें च बड़ा गै शैल निकलदा उद्धर बड़ा गै मज़ा आंदा उद्धर बड़ा गै मज़ा आंदा ऐ ते फिर अस दरेआ बी जन्ने आं अपने घुम्मनै फिरने गी पानियै आह्ली जगह बड़ा अच्छा लगदा गरमियें च ठंडी ठंडी जगह जाना बड़ा गै मज़ा आंदा उद्धर ते पत्तनीटाप इन्ना अच्छा मौसम होंदा गै ते बर्फ बी पौंदी ऐ ते सिरीनगर बी बर्फ पौंदी बड़ा मज़ा आंदा गर्मियें दिनें च जान दा ते स्यालै च बी बड़ा मज़ा आंदा पर गर्मियें च ठंड महसूस होंदी गर्मी च जादैतर सिरीनगर ते पत्तनीटाप गै जंदे न लोग ते अस बी उद्धर गै जन्ने आं ते दरेआ बी बड़ा मज़ा आंदा न्हानै दा गर्मियें च पानी दा पानी बड़ा जादै ठंडा होंदा ऐ दरेआ दा ते बरसात दे मौसम च ना कुदै न्हानै गी जाना चाहिदा बड़ियां पस्सियां पौंदियां बारिशां होंदियां बरसात दे मौसम च कदें कुदै निं जाना चाहिदा घर ई घर रौह्ना चाहिदा बरसात ते जदूं बारिश होंदी ऐ ते घर ई घर रौह्ना चाहिदा जेल्लै बड़ी जादै गरमी पवै ते ठंडी जगह चक्कर लाने गी जाना चाहिदा पर बरसात दे मौसम च कुदै निं जाना चाहिदा ते जदूं ठंड पौंदी ऐ ते ठंड दे मौसम बिच ना ते उद्धर जाना चाहिदा राजस्थान उद्धर थोह्ड़ी ना गर्मी होंदी ऐ उद्धर महसूस ठंड बर्दाश्त होई जंदी ते इद्धर ठंड जादै गै पौंदी ऐ ठंड दे मौसम बिच बड़ा गै जादै इद्धर इद्धर गर्मी दे सीज़न च ना कुदै बी चली जाओ तुस गर्मी दे सीज़न बिच बड़ा गै बंदा इं'या ठंडे मौसम बिच जाना पसंद करदा बड़ा गै मज़ा औंदा ठंडे ठंडे ल्हाके च जाओ पत्तनीटाप सिरीनगर जि'यां कि गर्मियें दे दिनें च जाओ तुस पत्तनीटाप पंजाब जाओ ते गर्मी गै बड़ी होंदी ऐ ते एह्दे कोला बाहर जाने कोला ते प्ही ठीक ऐ प्ही सिरीनगर जाओ पत्तनी जाओ इद्धर जाने कोला कम से कम ठंडा मौसम ते होंदा ऐ ना ते ठंड दे दिन च ना राजस्थान बगैरा ना घुम्मने फिरने गी बड़ा गै अच्छा इं'या भई पंजाब जाओ कुदै बी जाओ सीज़न दे तरह कन्नै गै जाना चाहिदा की भाई इंया निं भाई ते बंदा सोचै कि अस जा दे आं भाई ठंड ऐ कि गर्मी ऐ कि ठंड बी मसूस करना चाहिदी ते गर्मी बी मसूस करना चाहिदी कि सीज़न दे स्हाब कन्नै जेह्ड़ा ठंड बी बर्दाश्त होई जा ते गरमी बी बर्दाश्त होई जा ते गर्मी दे मौसम बिच ना जादैतर ठंडे ल्हाके च गै जाना चाहिदा की जि'यां पत्तनीटाप होइया सिरीनगर होइया कि बंदा जाए चक्कर लाए बच्चें कन्नै अपने हसबैंड कन्नै घुम्मी फिरियै आए ते बड़ा गै मज़ा आंदा ऐ ठंड दे मौसम च एह् ऐ कि बंदा राजस्थान बगैरा जित्थै बार बार गर्मी गै होंदी ऐ उद्धर जाए घुम्मै फिरै चक्कर लाए ते बड़ा चंगा लगदा ऐ हुन तां हून बरसात दे मौसम न जेह्ड़े उद्धरा बड़ी जादै प्हाड़ी ल्हाके अस प्हाड़ी लोक होन्ने आं कि बाहर जाने दा इन्ना डर लगदा कि मन निं करदा बाह्र जाने दा बाह्र जाना पसंद निं करना चाहिदा की जेह्ड़ी बारिश होऐ ते बरसात दे मौसम बिच नेईं जाना चाहिदा कि असेंगी चाहिदा की भाई अस कि जेह्ड़ा जेह्ड़ा सीज़न होऐ उस्सै सीज़न दी तरह कन्नै बाहर जाने दे भाई स्हूलतां लैचे की ठंड दे मौसम बिच कि'यां जाना चाहिदा कि गर्मी दे मौसम बिच कुद्धर जाना चाहिदा कि उस्सै स्हाब कन्नै जेह्ड़ी एह् गर्मी बी बर्दाश्त होई सकै ते ठंड बी बर्दाश्त होई सकै ते जेह्ड़े जेह्ड़े सीज़न होंदे ते उस्सै सीज़न च जाना चाहिदा ते उ'ऐ चीज़ ना बर्दाश्त करना चाहिदी दरेआ न्हौने दा बी बड़ा नंद औंदा गै पानी इन्ना ठंडा बर्फ बर्फ लगदी ऐ इन्ना मज़ा औंदा ऐ चिनाब दरेआ जेह्ड़ा ऐ इन्ना ठंडा ऐ इन्ना ठंडा ऐ की लोग दूर दूर दा टुरिस्ट बी औंदे न ते पिकनिक स्पॉट बी बनाए दे ते बड़ा मज़ा औंदा ते बड़ा आनंद औंदा ऐ बड़ी दूर दूर दा टुरिस्ट आइयै बड़ी अलग अलग तरह दे शिवखोड़ी जा दे माता वैष्णो देवी जा दे माता वैष्णो अस निक्के होंदे जंदे होंदे हे बारिश दे मौसम बिच जंदे हे जेल्लै ते कदें असेंगी आखद कि भाई नेईं पस्सियां पौंदियां की बरसात दे मौसम बिच नेईं जाना चाहिदा की ठंड दे मौसम कोला जाना चाहिदा कि गर्मी दे मौसम कोला ठंड दे मौसम बिच जाना चाहिदा कि बंदा बच्चा बच्चा होऐ बंदा होऐ की भाई बड़े अपनी सूरत कन्नै जाए ठंड दा मौसम बड़ा अच्छा होंदा ऐ गर्मी दे सीज़न बिच बड़ी गर्मी लगदी ऐ कोई बी चीज़ किसै बी तरह बाहर निकलग ते बड़ी जादा गर्मी मसूस होंदी ऐ ते गर्मी आह्ले मौसम बिच ना ठंड आह्ले ल्हाके च गै जाना चाहिदा गर्मी आह्ले ल्हाके च निं जाना चाहिदा ठंड बिच जेह्ड़े मर्ज़ी ल्हाके च चली जाओ तुस ठंड दे लाकै च जाह्गे ते जादा ठंड पौनी ऐ ते गर्मी आह्ले ल्हाके च जाओ ते बड़ा अच्छा लगदा ठंड दे लाकै च जियां की ऐल्लै गर्मी चला दी ऐल्लै शिवखोड़ी जा दे माता वैष्णो देवी जा दे भई ऐल्लै बड़ी जादा गर्मी पवा दी ऐल्लै जाना चाहिदा पत्तनीटाप होइया सिरीनगर होइया कि भई इं'या टुरिस्ट स्पॉट जाना चाहिदे कि उद्धर जाना चाहिदा गर्मी आह्ले ल्हाके च घट्ट जाना चाहिदा ऐ असेंगी इं'या बड़ा मसूस होंदा कि बड़ी जादा गर्मी बड़ी जादा गर्मी होंदी जेल्लै ते जेल्लै अस जन्ने ते ठंड थोह्ड़ी होंदी फिर आने बच्चें कन्नै पिकनिक मनान जन्ने ओह् अपने मज़े कन्नै चक्कर लाइयै शक्कर अपने पूरा मज़ा कन्नै आनंद लैन्ने पूरा अपनी फैमिली कन्नै चक्कर लाइयै असेंगी चाहिदा कि बड़ा गै जादै आनंद लैना चाहिदा कि भाई कोई बी चक्कर लाने गी जाना होऐ अपनी फैमिली कन्नै जाओ चक्कर लाओ कि भाई बड़ी दूर दराज ल्हाके च जाना होऐ ते बरसात दे मौसम बिच नेईं जाना चाहिदा बरसात दे मौसम बिच पस्सियें दा बड़ा डर रौंहदा ऐ प्हाड़ी ल्हाके च बड़ा गै जादै डर होंदा कि नेईं जाना चाहिदा कि जि'यां मौसम ठीक होऐ ते जाना चाहिदा नेईं ते बरसात दे मौसम बिच नेईं जाना चाहिदा ठंड दे मौसम बिच जिद्धर मर्जी चली जाओ कि बंदा अच्छा मसूस करदा गर्मी दे मौसम बिच ते गर्मी दे मौसम बिच जाओ ते बंदा बड़ा गै गर्मी फील करदा कि गर्मी ऐ एह्दे कोला मार्च म्हीनऽ आह्ले मौसम होंदे जेह्ड़े ओह्दे बिच जाना बड़ा अच्छा लगदा की जाओ चक्कर लगाओ मौसम जेह्ड़ा बड़ा स्हेई होंदा चक्कर लाने दा ऐल्लै ते बड़े जादै स्हेई मौसम होई गेदा हा कि बारिशां बी रुक्की गेदियां बड़ा जादै शैल मौसम होई गेदा कि जदूं बड़ी बरसात ही ओल्लै बाहर निं निकलना चाहिदा कि जियां ठंड होई जंदी थोह्ड़ी थोह्ड़ी जेल्लै रातीं ठंड होई जंदी दिनें गर्मी ऐ कि एह्दे कोला एह् बड़ा परफैक्ट मौसम होंदा बड़ा शैल गै जादै ते एह्दे कोला ठीक ऐ थोह्ड़ी ठंड होऐ थोह्ड़ी गर्मी होऐ ते उस सीज़न बिच बाहर निकलना चाहिदा जादै गर्मी च निं बाहर निकलना चाहिदा जाओ मगर अपना मौसम दे स्हाब कन्नै असेंगी चाहिदा कि बड़ा गै जादै शैल मौसम होऐ ते फिर अस चक्कर लान जाह्चै ते अगर बारिश होऐ ते बारिश बिच बी चक्कर लान दा मज़ा होऐ ते एह्दे च एह् ऐ कि भाई अस बड़े गै जादै